हँ केने छियै जब हम छोट रहियै तब हम जाइ रहिए अपन माँ बापके साथ अपन भाइ सबके साथ एक बार गेल छलिए हम फोरेस्ट तऽ ओ छै मालदामे फोरेस्ट गेल छलिए तऽ वहाँ हम देखलिए फोरेस्टमे हिरन हिरन देखलिए वहाँ पे हाथी देखलिए वहाँ पे अलग अलग टाइपकेँ खरगोश देखलिए अलग अलग टाइपकेँ चिड़ियाँ देखलिए तऽ जब हम छोट रहिए हम सोचै रहिए कि इसबके देखै छियै काश इसबके फोटो रह हमरा पास किछु रहतिए एहन चीज कि हम इसबके फोटो खीँचके आ अपन पास राखि लेतिए तखन तऽ हमरा पास इतना हमलोगके मतलब उतना सुविधा नहि भेटल रहै आओर तभी इतना सुविधा चलै भी नहि रहै आजके समयमे हमलोगके पास मोबाइल छै जेकर थ्रू अहाँ अगर फोरेस्ट नहि जा सकैत छियै या जंगल तंगलमे नै जा सकै छियै तऽ नेट पर मारब तऽ फट से हर चीज अहाँके हर चीजके फोटो आबि जाइत लेकिन पहले जब हमलोग छोट रहियै तभी हमलोगके जाइ पड़ै रहै जाइ पड़ै रहै तऽ उस समयमे हमलोगके हर चीजके फोटो हँ नहि रहै सुविधा कि हमलोग खीँचके लऽ पाबि लेकिन आजके समयमे जब हम जाइ छियै जङ्गल जाइ छियै जङ्गल जाइ छियै तऽ वहाँ पे हम जइसे कि अलग अलग तरहके चिड़ियाँ देखै छियै कभी तोता देख लेलहुॅं कभी पक्षी देख लेलहुॅं कभी मैना देख लेलहुॅं कभी गौरैया देख लेलहुॅं कभी कभी अलग अलग तरहके पक्षी देख लेलहुॅं तऽ हम सोचै छियै काश एकरा हम छू पैतियै तऽ छू नहि पाइ छियै तऽ दूर से ही ओकरा देखके मन खुश भए जाइ छै आओर आब तऽ फोन निकालै छी अच्छा से एक टा फोटो खीँच लै छियै ओकरा देखके जे सन्तोषी सन्तोष भेटैए की बोलहु अहाँके से से जब हम छोट रहिए तब हम सोचै रहिए कि इसब चीज एकदम छूना फोटो लेना तभी तऽ हमलोगके समयमे कैमरा बहुत बड़ा बात होइ रहै कैमरा फोटो घिचाए गेलै अरे बाप रे बाप लेकिन आजके समयमे हर इनसान हर छोटा बच्चा भी कैमरा जानै छै छोटा बच्चा हर चीजके फोटो खीँच लै रहै लेकिन हमलोगके समयमे इसब थोड़ा सा जादा ऊपर चलि जाइ रहै लेकिन आजके समयमे बहुत टेक्नोलोजी आगे चलि गेल छै हमलोग मोबाइलमे ही बहुत सारे चिड़ियौँके देख सकैत छियै आओर की कहै छै मोबाइलेमे सबकिछु हमलोग खिंचके लऽ जाइ छै हमलोगके तऽ आजकल एसन मोबाइलके आदत खराब पड़ि गेल छै कि दूसरा जगह जाइक इच्छो नहि करै छै आजकल हर चीजमे मोबाइले से काम भए जाइ छै सबकिछु ऑनलाइन मङ्गा लै छियै खायके मन करैए तऽ खाएके भी की कहै छै फट से की कहै छै ऑर्डर करलिए जोमैटो से आबि जाइए लेकिन मोबाइल हमलोगके आलसी बनाए देने छै लेकिन जइसे कि पहलेके समय रहै घूमना फिरना इन इन्जोय करना परिवार सबके साथ से सब खूब अच्छा रहै हम जाइ रहिए जङ्गलमे कभी कभी हम कोइ कोइ चिड़ियाँ भी पकड़ने छियै कभी कभी फोटोग्राफी भी कयने छियै तऽ हम एक बार जङ्गल गेल छलिए तऽ हम एक टा तोता पकैड़के लायल छलियै से राखने छलिए दू तीन साल रहल ओकरबाद ओ तोता उड़ि गेल पता नहि के की कयलक नहि कयलक पिंजड़ा से खुलिके ओ उड़ि गेल लेकिन हमरा ओ तोता बड्ड नीक लगै रहै ओकर तऽ हमर पास फोटो नहि हैत लेकिन हमरा बहुत पसन्द रहै ओ